जि'यां के साढ़ा जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा ऐ ओह् यूटी बनी चुके दा ऐ ते जेह्ड़ा साढ़ा एलजी ऐ ते ओह् मनोज सिन्हा ऐ ते ओह् जेह्ड़े साढ़े एम एल ए न ओह् नेईं है'न क्योंकि साढ़ै गवर्नर रूल ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर च ते अगर अस कुसै बी दफ्तर च गौरमेंट दफ्तर च चली जाचै आधार कार्ड अपडेट कराने गी ते ते आधार कार्ड सेंटर च चली जाना ते पर के जादै टाइम लगदा ओह् बोलदे के एह्दी डिटेल्स लेई आओ नाम कोई डेट ऑफ बर्थ लेई आओ मार्क्स शीट्स लेई आओ टैन्थ दी मार्क्स शीट लेई आओ कोई बी मतलब कोई बी चीज़ लेई आंदे हे कोई बी डॉक्युमेंट पैह्लें स्हानूं ओह् बनवाना अगर ओह् नेईं होऐ तां ओह् बनवाना पौंदा ऐ ते उ'नें ई अस पैह्लें सनान्ने आं के एह् साढ़े कोल ओह् डॉक्युमेंट नेईं ऐ ते कोह्का डॉक्युमेंट लगदा ते एह् सनाई ओड़ना ते ओह् सनाई ओड़ो जेह्ड़ा साढ़े कोल ऐ लेकिन ओह् बोलदे नेईं अगर एह् डॉक्युमेंट नेईं होग ते ओह्दे अलावा कम्म नेईं होना ऐ ते जि'यां की अगर अस स्कूलें दी गल्ल करचै ते अगर अस स्कूल च जाचै ते अजकल पेरेंट्स जागतै दे गार्डियन जाह्चै ते उत्थें बी मतलब बड़ा के कुछ स्कूल होने के बड़ा ई मतलब डिस्पलिन होंदा के कि'यां पेरेंट्स कन्नै बिहेव करना कि'यां पेरेंट्स कन्नै गल्ल बात करनी ऐ कुछ स्कूल होंदे केओह्दे टीचर्स गी बिल्कुल बी सैंस निं होंदी कि कि'यां असें पेरेंट्स गी गाईड़ करना कि'यां एह् असेंगी समझाना ऐ बड़े सारे स्कूल में विजिट कीते दा जेकर में पढ़ी दी बी ऐं ऐसे स्कूल च जिस स्कूल च बिल्कुल बी तमीज़ नेईं के उ'नेंई पेरेंट्स कन्नै गल्ल बात करना आंदी होऐ उस स्कूलै दा नांऽ ऐ केंद्रीय विद्यालय वन तालाब ऐ ते उस स्कूल दे प्रिंसीपल गी बिल्कुल बी तमीज़ निं गल्ल करने दी ते लेकिन कुछ स्कूल उत्थें ऐं के लेकिन एह् ऐ के अगर प्रिंसीपल गंदा इं'या नेईं ऐ टीचर्स ते समझदे ते टीचर्स ते समझांदे लेकिन टीचर्स एह्बी समझांदे हे के अस कुछ निं करी सकदे क्योंकि साढ़ा प्रिंसीपल ई नेहा अस बिच बी प्रिंसीपल दे अग्गै निं बोल्ली सकदे क्योंकि असें एह्दे कन्नै नौकरी करनी ऐ तां ऐ के कोई कुसै दा कोई बी कुसै कन्नै नेईं बगाड़दा लेकिन लोग ते सोचदे केअगर ओह् करगा ते अस बी स्टैप्प चुकगे चुकदा ते कोई निं ऐ जेह्ड़ा कोई चुकदा ऐ ते उसी मतलब उसी बी पूरा सिस्टम दिक्खना पौंदा केअगर असें कोई स्टैप्प चुक्केआ ते भुगतना बी पौना ऐ ते टीचर्स थोह्ड़ा होना चाहिदा कऽ टीचरें गी थोह्ड़ी समझ होनी चाहिदी की पेरेंट्स कन्नै कि'यां गल्ल करनी ऐ बच्चें कन्नै कि'यां गल्ल करनी कि'यां किस बच्चे गी ट्रीट करना कि'यां नेईं करना हर इक्क बच्चा इक्को जेहा निं होंदा ऐ कुछ बच्चे वीक बी होंदे कुछ बच्चे कमजोर होंदे आ मतलब पढ़ने च जि'यां कोई एक्टीविटी के हर इक्क चीज़ गी कोई बच्चा कनेहा होंदा कोई बच्चा कनेहा होंदा लेकिन हर कुसै गी मेनैज करना चाहिदा हर इक्क टीचर गी समझाना ऐ की बच्चा इं'या निं ते इं'या कर इं'या निं ते इं'या कर अगर तू गी एह् चीज़ हर इक्क टीचर गी बोलना चाहिदा की समझ निं आ दी ऐ तू पुच्छ हजार बार पुच्छ ते कुछ टीचर होंदे इक्क बारी सनाई ओड़ेआ सनाई ओड़ेआ दूई बारी निं पुच्छना जि'यां कॉलेज बिच बी होंदा अगर अस लेक्चरार पर्रोफेसर गी पुच्छचै ते उ'न्नै आखना ओह् आखदे के असें भाऐं क्लास च पढ़ाया हा लेकिन पढ़ेआ हा ओल्लै कुत्थै हे जियां एनसीसी आह्लें गी होंदा ऐ साढ़े बगैरा लगदे ते कुदै विजिट होंदा कुदै ड्राईव होंदी ऐ कुदै कैंपेन होंदा ऐ अस उद्धर चली जाह्चै ते क्लासां मिस होई जाह्न जदूं पेपर होऐ ते अस टीचर गी पुच्छने होन्ने के सर इस क्वश्चन च केह् करना केह् नेईं ते किस क्वश्चन च पुच्छे दा ऐ फिर ओह् बोलदा तुस लेओ कैंप ई तुस करो इ'यै ई तुसें कैह्ली पढ़ना लेकिन स्हानूं बी हर इक्क चीज़ स्हानूं बी करनी बी ऐ ते करनी ऐ ते हर कुसै गी एह् निं आखना के तूं एह् कीता ते तू इ'यै कर तू एह् चीज़ निं करनी होंदी ऐ